जोंनि गामियाव लामानि थाखाय जोंनो बिरात आपत्ति जादों बिरात लेथ्रा जाना दं जायगायानो एके मथर गारि खारनायाबो गुग्रु गाग्रा गुग्रु गाग्रा खोनासंनो बालायनाय लामायाबो गुगाजोब्बाय बिराद मानसि खारो बेखिलाय खारनायालाय दा आरो बिरात लेथ्रा आरो स्कुलाव जोंनो मास्तार नांगौ फोरोंगिरि दा फोरोंगिरियाबो बिदिनो मोजां थिक जाया आरो गंसे प्राइमारि दंथ' बेथ' जाथाराखै दाबो स्कुलखौनो लानो लानो होननानै लायाखै माबोरै जागोन ऐ गोरों गोजाफोरानो जोंखौ नायफिना दख' आरो जों बुरैफोरनो मा न'बो होआ एम एल ए फोरालाय बेफोरखौबो जों रायो दखान पाहार मालायफोरखौ होबाय जोंनोबा होआ एख' लेट्रिनबो होगोन होनो होया एसे आलाय सिलाय बागाजानि गामियाव नायफिनथारा बिदिनो आरो नै हा बिगासे एक्के दैमायाव खुरना लांजुबथारदों दाबो जों जेबो मोनाखै एकदम देग्लाय खेतिखौनो मावनो मोनाखै जोङो नंमारगौ खुरखावनानै जोंहा गैया मोनाखै गायनोनो बेखौबो नायफिना रावबो जोंहा ओरैनो माइ गायो माइ गायनानै जायो एख' मावा एख'आनो गैया आं आरो बिधबासो माबायानो गैया रावबो नायफिना जोंखौ गामिनिबो मेम्बारफोराबो नाया एख'खोनो होया बिदिनो लामा सामाबो मोजां नङा थायो आरो बिदिनो बिदिनो रायजोजों सलायनानै बासिनानै अ बल फिल्डआ बै स्कुलनि फिल्डावनो गेलेयो एख' फिल्ड गैया स्कुलनि फिल्डावनो गेलेयो बे हाइस्कुलनि फिल्डावनो गेलेयो बिदियावनो मानसिबो सावो खनासे बिदिनो जायगायानो